चप्पल बेचै छियै कथी हमरा चप्पल लै के छलै रहय कते मे देबै दूत्त नहि हमरा सिआन के लैके छै हूँ कम नहि करबै हँ जुत्तो रखै छियै ओ बहुते दाम कहै छियै तऽ कम कऽ देबै हँ आओरो कुच्छो रखै छियै फलो फूल आर

हँ केना दै हँ हँ अच्छा चप्पल लयके छलै रेन हा हँ नहि चप्पले लयके छलै ने ताहि के लए कहली पुछै छिअनि जुत्तो रखै छथिन चप्पलो रखै छथिन आ ओहिसे कम कऽ देथिन ने ठीक छै डेढ़ सएके दथिन हँ डेढ़ सएके लैके छै डेढ़ सएके देथिन चप्पल दथिन

ओ जोड़ा लैके छै ने सएह कहलियै डेढ़ सए के देथिन ने तऽ लऽ लेबै हँ जुत्ता देथिन ने डेढ़ सएके कि चप्पल देथिन ने हँ लखानी लैके छै आ ओ एहि सऽ आउरो मॅंहगो छनि कि कम्मे के छनि आओर दाबा ओ आओर नहि हमरा कम्मे के लैके छलै ने उएह लऽ कऽ कहलियै पाँच किलो जुत्ता लैके छै ने ठीक छै हम छोटो लेबै नम्हरो लेबै कम कऽ दिऔ ठीक है रखै छियनि